ہیلو میم سبزی مارکیٹ سے بات کر رہی ہیں آپ مجھے کچھ سبزیاں چاہیے تھیں جو آپ کے یہاں یہاں مل سکتی ہیں مجھے ایک کیلو گاجر چاہیے اور ٹماٹر چاہیے اور آلو چاہیے پیاز چاہیے اور مٹر چاہیے اب آپ مجھے بتا دیجیے گاجر آپ کے یہاں کتنے روپے کلو ہے جی

اچھا اچھا اچھا میم ٹماٹر ٹماٹر ٹماٹر جی تو مجھے ایک کلو گاجر چاہیے اور باکی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مجھے دو دو کلو چاہیے تو ہاں جی آپ مجھے اپنے پیسے بتا دیجیے کتنے آپ کے پیسے ہو رہے اور میم تھوڑا بہت تو کم کر کے بتائیے گا میم تھوڑا سا تو کم کریے ٹھیک ہے اور میم بالکل فریش ہوگا مال نا مجھے بالکل فریش سبزیاں چاہیے ہاں جی ہاں جی ہاں میرے کو بالکل فریش مال چاہیے سبزیاں

جی ٹھیک ہاں جی نہیں نہیں بس یہی مجھے سزیاں چاہیے اور وہ بھی بالکل فریش چاہیے اور جو آپ مجھے میرے ایڈریس پہ ڈلیور کر دیجیے گا اور میں نے آپ کو ابھی ای میل بھیج دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی تو آپ آپ میم میں پے ٹی ایم کر دوں گی آپ ہاں جی آپ مجھے اپنا پے ٹی ایم نمبر دے دیجیے تو میں پے ٹی ایم کر دوں گی نہیں تو پھر آپ اور جی جی اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ پے ٹی ایم نمبر نہیں تو آپ مجھے اپنا کیو آر کوڈ سینڈ کر دیجیے گا تو میں اس پہ سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تھینک یو